मधुबनीके उल्लेखनीय स्थल या पर्यटन स्थल की अछि अइ विषयमे एवम् आगन्तुकक लेल एहि स्थान सबके की महत्व या रोचक बनबैत अछि अइ विषयमे हम कहऽ चाहब मधुबनीके उल्लेखनीय स्थानमे सर्वप्रथम उच्चैठ भगवतीके स्थान अछि तारामाइ महा ओ जे माहिष्यमति जे ओ सहरसा जिलामे पड़ैत अछि एकर बहुत महत्वपूर्ण स्थान अछि अइके सङ्ग सङ्ग राज राज डोकहरमे राज राजेश्वर स्थान अछि एकर अलावा कलना बाबाके स्थान अछि अही सङ्गे बहुत तरहके ई अछि पुनौरा धामसँ एकटा प्राचीन जे इतिहास छै तैके आधारपर माँ भगवतीके जन्म स्थल थिकनि तैं ओ पुनौरा धाम जे छै से ओ बहुत बहुत पर्यटन स्थलक लेल बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखैत अछि मण्डन मिश्र आओर ओ भारतीके कथा एहीसँ से उजागर होइत अछि जे माहिष्यमतिके प्रसादार्थ हुनकर जे कृपाके प्रसादार्थ जे छलाह मण्डन मिश्रके नाम देश विदेशमे भऽ गेलनि हँ हुनकर एक सँ एक अइ ठाउँ अयाची जे भवनाथ छलाह हइ ओ जे अयाचक अयाची भेलाह केना भेलाह हिनकर महत्त्वपूर्ण छन्हि चमनिया डाबर छै एकटा डॉक्टर सर गंगानाथ झाके जे वाचनालय छन्हि एँ मने एक सँ एक स्थान हमरा अइ ठाम देखबामे लगइए अइ ठाम राम रैयाम गाम स्थित अङ्कुर अङ्कुरित भैरव स्थान भैरव स्थान तऽ कएटा बनल छै लेकिन अङ्कुरित भैरव ओतय छथिन तैं ओहो एकटा पर्यटन स्थलके लेल अछि बलिराजगढ़ अछि से अहाँके ओ राजा बलिके गढ़ जे बाबू बड़हीमे पड़ैत अछि प्रखण्डमे ओहो मधुबनीमे अछि तैं एकसँ एक स्थान हमरा जे छैक से हम ओकर गिनती केनाइ बड़ा कठिन छै तैं एकसँ एक अइठाम पर्यटन स्थल अछि आओर उल्लेखनीय स्थल अछि जकर कि नाम जे छै से शीर्ष पटल परमे लिखल जाइत अछि आओर ओ एक सँ एक स्थान सब महापुरुषक भेलनि हेँ अइठाम जे छै से ओ जे छलाह हइ की कहय छै वाचस्पति मिश्र वाचस्पति मिश्रके भामतिके स्थान जे छै अन्धराठाढ़ीमे हरसिंह देवके गढ़ छन्हि से ओ गनौली पश्चिममे ओ एक सँ एक स्थान सब अछि आओर एक हमरा बहुत चीज तऽ ध्यानपर सँ उतरि जाइत अछि जकर कि एकसँ एकके गिनती केनाइ बहुत कठिन छै जकर कि हमरा पहिले यदि समय हुए तऽ हम बहुत रास समय दऽके एकर हम कहितहुँ लेकिन समय तऽ बड्ड कम छै तैं अनेकानेक अइ ठाउँ पर्यटन स्थल अछि आओर ओकर ओइ ठाम जे आगन्तुकके बहुत रास प्रेरणा ओइ ठाउँ से भेटय सकय छै राजा बलि जे छलाह हइ से एहन दानी छलाह जे अपन सर्वस्व दान कऽके आओर ओ जे भगवान विष्णु अपन पान्त देलखिन पयर आओर ओ धसि गेलाह ओ स्थान देखा रहल अछि जे एकसँ एक अति अति दर पेन गता लङ्का अति मानेशच कौरवा अति दानेन बलि वधः अति सर्वत्र वर्जयेत अतिशय जे छै से दानो खराब होइ छै से अति दानी जे छलाह राजा बलिसँ हुनकर गढ़ सेहो एतय अछि अही ठाम अहिल्या स्थान अछि हेँ जे अहिल्याके जे ओ पौराणिक स्थल छै गौतम ऋषिके स्थल छन्हि याज्ञवल्क्य स्थान अछि हेँ तऽ एकसँ एक स्थान सब अछि जकर गिनती केनाइ अइ ठाम हमर वाचस्पतिके आओर विद्यापतिके जे छन्हि एँ जन्मभूमि सौराठ ओ सर्वविदित अछि तैं एक सँ एक स्थान हमर रहल अछि ठीक छै